हॅलो अनुप हांव विवेक रे घट आसा घरां हय पयर सोयऱ्या येयलें रे नोर्थ गोवा गेल्ले नोर्थ गोवा थंय ते सगळें वॉटर स्पोर्टस म्हण भंयंकर रेट मरे तांची बऱ्या पैकी एक्टीविटी आसा म्हूण त्या हय सगळें लोकल लोकल बिजनस करतां मरें सगळें आमचें हांगचेच

हय पोळ्या पोळ्या पोळ्या हेंचेसी घेतलें जाल्यार आमकां किदे किदे तयारी करचें पडटलें रे

हय पंचायत बी किदें परमिशना मेळ्ळी तो पंच बिंच किदें आं एप्रोच एप्रोच जावचें पडटलें तर आं हां हय हय हय मागीर ताका लोन किदें पळय गर्वमेंट लेवलाचेर किदें स्किम बिन तशें आसतलें दिसतां न्हय

आं हां हय ओके ते हांव सगळें करतां तूं आसा न्हय मागीर आमकां एक हे सांग कॉच कॉच बी ताका तो शिक हे कर रायडार बी म्हणू आमचें सूपरविजन म्हण तशें किदें उरतां न्हय ताका हय हय तशें आसा तशें आसा आमच्या आसा हय ओके बरें आसा न्हय मातशें येतगीर आयलें हय तेच तेच तोवूय उद्देश जावपाक जाय न्हय

हय बसून उलोवया एक दीस बरें नरकासूराक मेळटलें बरें बरें